جی جی ہاں سر آپ نے بالکل صحیح کال کرا ہے جی جناب میں پوچھ سکتا ہوں اچھا اچھا اچھا سر جی بالکل آپ نے بہت صحیح جگہ کا نمبر لگایا ہے دراصل میں بھی تو طارق بات کر رہا ہوں اور بتائیں سر میں آپ کی کیسے سیوا کر سکتا ہوں

جی جی جی جی جی سر بالکل بالکل میں بہت شُکر گزار ہوں میں آپ نے میرے کو کال کیا اور بہت اچھی جگہ کال کیا میں آپ کو اِس چیز کا بہت احسان رہوں گا میں آپ کا کام بالکل مناسب ریٹ میں اور بہت اچھے طریقے سے کروں گا جی بتائیں کہاں کیا کرنا ہے جی سر میں نے بہت جگہ کیا ہے اور بہت بڑے بڑے جو کام ہیں میں نے اِس سے پہلے میں نے بہت بڑے بڑے کام بھی کیے ہیں تو آپ اُس چیز کی بے فِکر رہیں آپ ٹینشن نہ لیں میں آپ بتائیں کتنا بڑا کام ہے میں ہینڈل کر لوں گا ہاں دراصل میرے سر میرے پاس جو اِس ٹائم کام کرنے والے لوگ ہیں وہ سر دس ہیں پر میں اگر جیسے اگر کام جس حساب سے ہوتا ہے تو میں اور بھی ہمارے پاس لو لوگ جو ہیں وہ آجاتے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے آپ اپنا اپنا بتائیں میں اُسی حساب سے اپنا آپ کو لوگ لے کر آجاؤں گا

اچھا ہاں اچھا چلیے کوئی نہیں وہ میں شُکر گزار ہوں بہت بہت آپ نے میں آجاؤں گا آپ مجھے بتا دیں آپ کو کب آنا ہے اور میں اُسی حساب سے آپ مجھے پہلے سائٹ دکھا دیجیے کیا ہے کتنا رہے گا تو میں اُسی حساب سے اپنے جو بندے ہیں وہ اُن کو لے کر میں آجاؤں گا ٹھیک ہے نا شُکر او جی جی جی بالکل بالکل میں یا بالکل یاد رکھوں گا آپ کا سر نام چلیے اوکے سر علی سر میں آپ کا بالکل رہوں گا میں آپ کو دس تاریخ کو آکے ملتا ہوں ٹھیک ہے تھینک شُکریہ سر ٹھیک ہے اللہ حافظ